کیا میرے میں تاج ہوٹل کے کوک کوک سے بات کر رہی ہوں جی مجھے پانچ لوگوں کے لیے لنچ آڈر کرنا تھا

جی جی دو ہاف کر لیجیے اور سیخ کباب

جی جی

ایک فل پلیٹ رہے گا ہاں سویٹ ڈش میں آپ ایک جلیبی کر لیجیے اور ماہ باٹی جی جی

جی جی فائیو چاہیے جی جی جی جی جی جی کول ڈرنکس میں آپ ایڈ کر دیں جی جی جی نہیں جوس نہیں چاہیے صرف کول ڈرنک کر دیجیے

جی آپ یا پیسٹریز ہوں اگر تو اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں جی ونیلا کر دیجیے ونیلا یہ صرف دو پرسن کے لیے کر دیجیے

وہ پانچ لوگوں کے لیے جی

سر اور ہم لوگ رائل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو مجھے یہ آڈر وہیں پہ چاہیے جی

جی جی جی آپ کوشش کریے کہ یہ آڈر میرا ایک گھنٹے کے اندر آ جائے

اور کھا جی مطلب یہ ہمارا کھانا جو ہے یہ تازہ ہونا چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے جی جی